गले की खरास को ठीक करने के लिए घाव घरेलू उपाय जैसे चाय पत्ती और शक्कर को वैसे ही मिला कर बिना पानी डाले वैसे ही वैसे खा लेना और चना चना को वैसे ही मतलब गर्म करना चने को पर खा लेना न कि उसे भिगोने के लिए डालना चने को बो कर भिगोने के लिए नहीं डालना वैसे ही और अदरक वाली चाय जिसमें थोड़ी सी हल्दी और चाय पत्ती हो जाए थोड़ी और हल्का नीम्बू का रस रहे तो भी चल जाएगा इलाइची लौंग हल्की लौंग रहेगी तो भी चल जाएगी इतनी चीजें त यानी मतलब उसमें हाँ दूध दूध भी यही करके चाय बना लो और पी लो उसके बाद में मस्त बढ़िया शक्कर और चायपत्ती ये सबसे सही है खाँसी के लिए जब कप जब भी हमें खाँसी आती है तो ये और पर्याप्त मात्रा में घर में मिल भी जाता है और चने भी पर्याप्त मात्रा में घर में मिल जाते हैं उसे जो एक अल्डा करके आता है एक हल जो पेड़ में लगता है अल्ड़क करके आता है तो वो भी भून कर खाते हैं तो भी हो जाता है उससे भी खाँसी ठीक हो जाती है